नमस्ते नमस्ते जी जी जी हमारे यहाँ थोक भी मिलता है फुटक़र भी मिलता है आपको जो चाहिए ले लीजिए क्या चाहिए आपके बच्चों का इस्कूल खुला है जी जो मार्केट में तीस की कॉपी मिलती है हमारे यहाँ बीस ही की मिल जाएगी वह मोटी भी रहेगी आपका पेज भी बहुत अच्छा रहेगा और जैसे एक दर्ज़न कॉपी लेंगी तो उसके साथ पेन पेन्सिल कटर सब फ्री मिलेगा आपको कितनी कॉपी चाहिए आपको ठीक है ठीक है ले लीजिए एक दर्ज़न एक दर्जन लेंगी तो आप ही का फ़ायदा रहेगा एक डिब्बा पेन्सिल आपको उसपर रखकर देंगे हम दो पेन सब मिल जाएगा हमारी दुक़ान पर सब बिकता है वैसे भाई यह बीस या तीस की कॉपी है तो हम आपको एक दर्ज़न के बीस रुपये के हिसाब से लगाएँगे जोड़ लीजिए इस हिसाब से जितना होगा एक दर्ज़न का उतना दे दीजिएगा हमको जी कम बेसी कर देंगे अब एक दर्ज़न ले रही हैं तो कम ही ना कर देंगे पेन्सिल पेन उन भी अच्छी मिलती है बच्चों का यहाँ पर कॉपियाँ बहुत अच्छी कलर एक से एक कलर मिलते हैं बुक भी चाहिए तो बुक भी मिल जाएँगी कम जी जी नौ तक बुक मिल जाएगी अच्छे कलर मिलेंगे जी सब मिलेगा परेशान मत होइए आप अपने बच्चों को भेज दीजिए हम दे देंगे पैसा लेकर बच्चे को भेज दीजिएगा हम आपको तुरन्त दे देंगे जैसा होगा बताइएगा कम बेसी कर देंगे घबराइए मत और पैसा जानती हैं हर दुकान से कम ही लेंगे आपसे आप पुराने जी जी हमारे यहाँ बुक मिलती है विषय की बुक मिलेगी जो आप चाहें जी जी अब उसको देखना पड़ेगा ना पीछे लिखा होगा तो हम आपको बता देंगे देखकर फिर से कॉल करें हाँ सब सब बुक मिलेगी एक बुक आपको कहीं जाना नहीं सब हमारी दुकान से लेनी होगी अच्छा हम सब प्राइस देखकर आपको लिस्ट बनाकर दे देंगे आप समझकर फिर हमारे यहाँ कॉल करिएगा बच्चे को भेज दीजिएगा हम दे देंगे क्या क्या चाहिए सब बता दीजिएगा हमको हाँ पेन्सिल कलर पेन्सिल सब मिलती है कहीं आपको नहीं जाना सब सामान हमारी दुक़ान जी जी जी तीस का मिलता है आपको पचीस का दे देंगे ठीक है ले लीजिए नमस्ते